کیسی ہیں آپ بس اللہ کا شکر ہے آپ آج کل آپ سیلون ہی نہیں آ رہی ہیں جی بولیے جی میم ہمارے پاس کافی اچھے فیشیل آئے ہوئے ہیں جی وہ بھی ہو جائے گا ہمارے پاس اچھی کوالٹی کا ہے چارج کا تو ہو جائے گا آپ پہلے یہاں آ جائیں

میم وہ بھی ہو جائے گا اور بتائیے کیا کس میں چاہیے آپ کو اچھا تو آپ ایک کام کیجیے آپ کوئی ڈیٹ بتا دیجیے ہم میٹنگ رکھوا دیں گے جی ضرور میں ٹائمنگ کر سکتے ہیں میم ہمارے پاس نا آفر بھی آئیں ہوئے ہیں کیا آپ جاننا چاہیں گی جیسے کہ ہیئرس ہیئرس کا ہو گیا کلر اور مینی پیٹیکیور میک اپ برائڈل میک اپ کافی ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتی ہوں تو آپ آ جائیں میں آپ کو بتا دوں گی میم وہ تو آپ کو یہیں پر آ کر پتہ چلے گا آپ آ جائیں تو بات بھی ہو جائے گی ملنا بھی ہو جائے گا اور چارجز کا بھی جائے گا جی جو جی شکریہ ٹھیک ہے